अकरा ऑक्टोबर ह्या दिसाक म्हज्या आवयचो वाडदीस अठरा जून ह्या दिसाक गोयांत क्रांती दीस म्हणून मनयता पांच नोव्हेंबर हो म्हाज्या इश्टाचो वाडदीस सतरा जुलय ह्या दिसाक म्हाज्या इश्टिणीचो साखरपुडो एकोणीस सप्टेंबर ह्या दिसाक चवथ आयल्या